बोल रहे हैं कि अभी वोटिंग का समय है वोट किसको मतलब वहाँ कैसे वोटिंग का मतलब देने का रहता है अच्छा मैं हम बोल रहे हैं हम हम बोल रहे हैं कि हम पहली बार वोट देंगे मतलब क्या क्या वहाँ देने का तरीका रहता है कैसे दिया जाता है

जी

जी ओ अच्छा जी

अच्छा अच्छा नहीं वहाँ सुविधा मतलब कैसा रहता है कैसे देने का मिशीन उशीन रहता है अगर आदमी पहली बार बोट दे रहा है किसी दूसरे को तो नहीं दिला जाएगा कभी कभी मसीन में भी कभी कभी मसीन में भी गड़बड़ी हो जाता है बोल रहे हैं इस बार कौन सा पार्टी को वोट देना चाहिए अच्छा नहीं जो अच्छा पार्टी होगा उसी को देगा वोट आदमी अच्छा नहीं इसी के बारे में बात करना था जो अच्छा हो उसी में आदमी दे के जाएगा

तो नहीं इसी के बारे में पूछना था कब तक हम यहाँ हम लोग के घर बोट होगा अच्छा तेरह तारीख़ को है ठीक है ठीक